हेलौ बाजै सिन्जेब जोंनि क'क्राझाराव दा माबादि माबादि सोलायनाय मोनखो नोंनिबा

गोदोथ' गोदोथ' बासफ्रानो गंनै गंथाम गाहामल'मोन थाबायोसोमोन बांसिन बास मोनाबाथाय थाबायबाय बे बायदिमोन आरो गोदो बासफ्रानो गंनै गंथामल' थाइमबा थाइम खारोमोन दा नोङो मा बायदि मोन्दों बाजै दा सोलायनाय मोनबायना गोदोनिफ्राय दा साबसिन जाबाय ना

अथ' दं थथ' दं लामाफ्राबो फिस जाजोब्बाय क'क्राझारफ्राबो बिल्दिं जाजोब्बाय फ्लायअभार जाबाय गोदोथ' बेबायदि गैयामोन ना गोदो बेबायदि नुवाखैमोन जोङो

औ औ थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय गारि मथर जोब्ला नों मोना जासे क'क्राझाराव थांनोबो हाबाय हरनि नयथा बिदिनो आदथा सिम थानो हाबाय फैनो हाबाय बेबादि आरोना गारि मथर सोलायजोब्बाय दा मोजां मोजांसिन जासिननाय बहुत सोलायबायना गोदो जोंनि दिनाव हाय बेफोरबायदि गारि मथर गाखोनो मोनामोन थाबायनांगौसोमोन बांसिन औ

औ गारि मोनलाबाथाय आलासि जाबाबो थाबाय नांगौसोमोन गोदोना दाना थाबायनांला गारि लानानैनो थांनो हाबाय आलासि जाबाबो न'फ्राव बुहुद सोलायबाय सुबिदासिन जासिनबाय नङा होनबा बाजै

अबेहाय

जागोन दे थांजागोन मा मा ना दोन्दों मा मा ना दोन्दों ए ए ए नायजागोन औ औ रबार बागानबो नुगोन फख्रिबो नुगोन ना

ए ए ए दे माला थांनाय जायो खबर होगोन दे बाजै

औ औ दे जागोन दे होनबा दोनसै दे दे दे